हाँ मैम जी मैम मैम ह हमारे यहाँ पर जो है डीलेक्स रूम रहता है और नॉर्मल रूम ये फैसिलिटी इसका रहता है थर्टी फाइव थाउज़ेंड और नॉर्मल रूम का रहता है ट्वेंटी फाइव थाउज़ेंड

हाँ पर डे का रहेगा मैम हाँ इसमें जी एस टी वगैरह भी लगती है एक्स्ट्रा इस पर जी एस टी मैम टेन परसेंट लगती है मैम जो है जी इसका हो जाएगा मैम फोर्टी थाउज़ेंड

कैब वगैरह की मैम आपको करना पड़ेगा टाइम से जी सभी जी इसके लिए आपके लिए करवा सकते हैं हम इसके

इसके लिए ऑपरेटर से मुझे बात करना पड़ेगा मैम यदि वो एग्री होते हैं तो हम करवा देंगे ठीक यस मैम ठीक है यस मैम जी मैम यहाँ पर मतलब जो डीलेक्स रूम है तो इसमें मतलब खाने की उचित यवस्था है और रहने की भी अच्छी व्यवस्था है और हाँ सारा उसी में काउंट रहेगा लेकिन जो नॉर्मल है उसमें मतलब ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी मतलब इसमें रहने का रहेगा और खाने के लिए तुम्हें मतलब बाहर से ऑडर करना पड़ेगा नॉर्मल रूम के लिए हाँ उसमें सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी

ठीक है थैंक यू